हिते सिंधी समाज जेको आहे आराम सां घुमी फिरी करे हलंदा आहिनि ॿई मिली जुली करे सभु हलंदा आहिनि ऐं सभु गॾु घुमंदा फिरंदा बि आहिनि जीअं ऐं हिते जेके तीज त्योहार आहिनि सभु पाण में पंहिंजो पाण में वेही करे हिक ॿिए सां मिली जुली करे हलंदा आहिनि मिली जुली करे मनाईंदा आहिनि ऐं हिते अहिड़ो कुझु कोन्हे को सिंधी सभिनी में शामिलु थी वेंदा आहिनि को माड़वारी माण्हूं चओ सॾु कंदो आहे त उते बि वञी दाल ॿाटी चूरमा खाई ईंदा आहिनि वञी करे वरी कंहिं जे हिते कुझु बि आहे ऐं ऑफीसुनि में कयूं था किथे बि कयूं था सभिनी जातियुनि जा माण्हूं मिलंदा आहिनि त सिंधी जेके हूंदा आहिनि सभिनी जातियुनि में एडिजस्ट थी वेंदा आहिनि ऐं सभु मिली जुली करे रहंदा आहिनि अहिड़ो हिते कुझु बि कोन्हे को